मैथिली बजबा आओर लिखबामे हमरा कहियो कोनो दिक्कत नहि भेल हे कारण जे हमरसभक मातृभाषा मैथिली छी जन्मसँ परिवारमे मायके द्वारा मैथिली भाषा सिखाओल जाइत अछि आओर ओकर बाद हमसभ पूरा हमरसभक पूरा समाजमे मैथिली बाजल जाइत अछि तेँ मैथिली बजबामे कोनो दिक्कत नहि होइत अछि आओर ई परिसर जे अछि से मै मैथिलीक वास्ते एकटा उपजाउ क्षेत्र अछि ताहि ताहिमे विद्वान सभके सङ्गे रहिके हमरासभकेँ मैथिली लिखबामे कोनो तरहक दिक्कत नहि भेलए बढ़िआँसँ हमसभ मैथिली बजैत छी मैथिली लिखैत छी आओर मैथिली भाषाक प्रति हमसभ प्रेम रखैत छी आओर मैथिली मैथिली भाषाके मातृ मातृभाषामे प्राथमिक शिक्षासँ पढ़ाइ शुरू हुअए एकर कामना करैत छी